تو ہمارے یہاں اگروال کینٹین کے سموسے کافی اچّھے ہوتے ہیں کافی ہیلدی بھی ہوتے ہیں اور انہیں کافی فریش طریقے سے بنایا جاتا ہے مجھے وہ کافی پسند آئے جب میں نے کھائے اور پرائیز بھی ان کی کافی منیمم کم ہی ہے زیادہ نہیں ہے کافی کفایتی پرائیز میں سموسے کو دیا جا رہا ہے اور مجھے وہ کافی حد تک وہ کافی ہی ٹیسٹی لگے اور چاچا ڈھابہ ہے جہاں پر چھولے بھٹورے مجھے اتنے ٹیسٹی لگے میں نے آج تک ایسے چھولے بھٹورے کہیں نہیں کھائے تھے ان کے یہاں چھولے بھٹورے ایک نئے طریقے سے بنائے جاتے ہیں اور ہمارے سامنے بنائے جاتے ہیں ایک دم فریش چیزیں ڈالی جاتی ہیں فریش آئل یوز کیا جاتا ہے اور کافی دنوں کا آئل یوز نہیں کیا جاتا تو مجھے اس چیز سے اور بھی زیادہ وہاں کی فیسیلیٹی اچّھی لگی